जब हम गाना गाना प्रारम्भ करते हैं तो एक मूड से दूसरे मूड में प्रवेश करने के लिए हमें कुछ सहारा लेना पड़ता है जैसे कोई अचानक आ गया प्रवेश कर गया हमारे गीत के बीच में तो मुझे तुरंत वहाँ रोक कर के कहना पड़ता है कि आप तो हमारे बीच में हमारे भगवान कृष्ण जी आ रहे हैं और यह अपने मधुर मुरली से अपने संगीत को एक नया आयाम देंगे और फिर उसमें दूसरे मूड का संगीत शुरू हो जाता है इस तरह बीच बीच में गाने के बीच में इस तरह से इंटरप्रिटेशन होता रहता है और अच्छा भी लगता है लोगों का मूड बदलता रहता है उसमें गाने में